हां इक बारी में ट्राई कीता हा रनिंग बगैरा दा ते ओह् रनिंग करने गी एह् ऐ कि सवेरे दा टाइम लाए दा होंदा कि इन्ने बजे उप्पर असें उट्ठना ऐ है ना एह् पूरा स्डियूल बनी जंदा ऐ बंदे दा इन्ने बजे उट्ठना ऐ इन्ने बजे जाना ऐ रनिंग असें ते पैह्ले पैह्ले में जंदी बी ऐ ही पंज बजे उट्ठियै गर्मियें दा सीजन होंदा हा ते उसलै उट्ठियै जंदी ही में पंज बजे साड्डे पंज बजे उट्ठी जंदी ही ते साढ़े इत्थे कोल एम्स अ'ल्ल जंदे हे अस में मेरी भैन जंदी ही ते रनिंग करदे हे ते रनिंग दा एह् फायदा ऐ के अस पूरी सवेरे उट्ठियै रनिंग करनी होऐ ते साड्डी बाडी बोलदे फिट रैंह्दी ऐ ते जेह्ड़े लोक बोलदे कि रनिंग करने कन्नै केह् ऐ कोई कक्ख निं कोई कक्ख निं ऐ ते उ'नें इ'यै बोलना कि रनिंग कन्नै बड़े फायदे ऐ साढ़ी बाडी च जेह्ड़े सेल होंदे जेह्ड़े जेह्ड़े तरीके कन्नै कम्म निं करा दे होंदे ते रनिंग जेह्ड़ा अस दौड़ने होन्ने ते साढ़ी बाडी जेह्ड़ी ओह् होंदी ऐ नाड़ां होंदी ऐ पूरी कम्म करन लेई पौंदी साढ़े दमाकै दी जेह्ड़ी नाड़ां होंदियां साढ़े ओह् कम्म करन लग्गी पौंदी न रनिंग साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी होंदी ऐ ते रनिंग करने आस्तै फिट बी होन्ने होन्ने आं कोई अद्धे लोक बोलदे कि अस मोटे आं ते दौड़ लाने कन्नै पतले होई जन्ने ते हां आहो फर्क पौंदा ऐ ते अपनी डाइट बी रक्खनी पौंदी ऐ तुस आक्खो के सिर्फ दौड़ो ते पतला होई जंदा बंदा नेईं थोह्ड़ा अपना खाने पीने च बी ध्यान रक्खना पौंदा ऐ इ'यां तुस सोचगे कि कन्नै कन्नै दौड़ी बी लैं ते कन्नै कन्नै खाई बी लैं ओह् हैनी अपना खाने पीने दा थोह्ड़ा जेहा डाइट रक्खनी पौंदी ऐ इन्ना तेल निं खाना इन्नी बाह्र दि चीजां निं खानियां ओह्दे बाद सारे गी पता ऐ बाह्र दी चीजां जिन्नी खन्ने होन्ने फ्राइड चीजां होदियां न इन्ना तेल होंदा ऐ ते रनिंग करनी जरूरी होंदी ऐ निं मे ते सवेरे उट्ठियै वर्कआउट करनी होन्नी ऐ ज्यादा दूर निं जाना होऐ ते कोट्ठे उप्पर गै सैर करी लैन्नी आं ते आपूं थोह्ड़ी ऐक्सरसाइज बगैरा योग बगैरा भैन बी करदी ऐ ते इ'यां ऐ कि योग बगैरा कीते दा होऐ ते अपने आप गै मन च थोह्ड़ी शांति होंदी ऐ है ना ते मोटिवेशन मिलदी ऐ इक बारी कीती दी होऐ ते दूई बारी अपने आप मन करदा कि हां करां में उट्ठियै सैर सूर करी लैं ऐक्सरसाइज बगैरा करी लैं कुसै दा कक्ख निं अपना गै फायदा ऐ अपनी टाइम दी उट्ठने जी आदत बनी जंदी ऐ इक ते बाडी बी साढ़ी जेह्ड़ी नाड़ां बगैरा होंदियां शैल अपने कम्म करन करदी न इ'यां आलस पाई रक्खो ते फिर

इ'यै कि खान पीन दा ध्यान रक्खना होंदा ते रनिंग बगैरा योगा बगैरा वर्कआउट करना होऐ ते अपना बी इक ते बाडी नकसान निं होंदे बमारियें कोला बंदा दूर ही रैंह्दा ऐ तां गै रनिंग बगैरा वर्कआउट बगैरा जरूरी ऐ अज्ज दी जनरेशन लेई